नमस्कार

पेट्रोल के लिए

पेट्रोल चाहिए पेट्रोल डालता हूँ मिल जाएगा पंचानबे रुपये लीटर यही रेट ही ऐसा चल रहा है क्या वो करेंगे

अरे यही रेट ही मिल रहा है तो कहाँ से मैं कम करें इसमें तो हम सभी लोग के ऊ यही रेट मिल रहा है तो एक रुपये दो रुपये मिलते है हमको तो क्या कम करें

अभी जोड़ेंगे तभी तो बताएँगे ना